जोंनि गामियाव दा सैमा अरजानायफ्राथ' खोनाथवाखै गैथवा आरो दानि मानसिफ्राथ' बारा सैमा माउजिजोंबो अरजाला सिगांनि मानसिफोरा जेनबा आवगोलनि आबै आबौमोननि जुगाव अरजादोंमोनब्लाबो अजाफोरजों अजानि मुलि होनाय जारिनाय बेबायदि खालामोमोन आरो डक्टर फोरनिजोंथ' हामखायामोन बा होखायामोनबो डक्टर फोरनिखौ अजानि मुलि जाहोयोमोन आरो जारियोमोन आरो दाथ' दानि मानसिफोरा बिदि अरजानायबो गैला आरो बायसान्स नि अरजाबायनांगौबाबो डक्टर नावनो लांनानै मुलि थुलि बिजि थिजि होनानै होयो जिबौ अरनाय होन माउजि अरनाय होन सैमा अरनाय होन दा डक्टरानो हाजोबो इन्जेक्सन होबानो इन्जेक्सन जोंनो जाजोबो दानिया अजानि लायेनाव गैला अजाखौनो नागिरला आरो अजानि होनायानो जाला दा